हिन्दी भाषा मुहावरे पर टिकी हुई है और वाक्यांश भी यहाँ बहुत सारे होते हैं जैसे जो मुहावरे हमारे यहाँ जो प्रचलित हैं उनमें नाच न जाने आँगन टेढ़ा आस्तीन का साँप जैसे मुहावरे होते हैं इन मुहावरों का अर्थ होता है की मतलब ज़्यादा जानकारी न होना आस्तीन का साँप का मतलब होता है घर में ही रह कर बैर करना इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ होता है कुत्ते बिल्ली की तरह बरसात होना अर्थात अत्यधिक बरसात होना बहुत और भी ऐसी वाक्यांश और मुहावरे हिन्दी भाषा में रहते हैं जो हिन्दी को बहुत ही सुन्दर बनाते हैं जैसे एक वाक्यांश है ऊँट के मुँह में जीरा और एक है अंडे देना